भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है कबड्डी है हॉकी है और पूरे भारत में ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादा फेमस गेम यही दोनों है और इन दोनों गेमों के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जैसे विराट कोहली जो कि क्रिकेट से हैं सुनिल चेत्री जो कि फ़ुटबॉल से हैं अनूप कुमार प्रदीप नरवाल जो कि कबड्डी से हैं और और भी प्रसिद्ध गेम हैं लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट फुटबॉल को ही ज़्यादा अपने भारत में महत्वता दी जाती है और अन्य स्पोर्ट्स अन्य खेल भी हैं जैसे अपना बैडमिंटन हो गया चेस हो गया स्विमिंग हो गया और रनिंग हो गया और भी गेम हैं लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है